आङो दिनै सोरखारि बिफान नङै एन जि अ नन गाभरमेन्ट अरगेनायजेसनाव मावनानै दिनै गावखौनो जुनिया रोंगौथि मोननाय बायदि मोनो मानोना जा आयदानि सायाव आं फरायनानै एबा लिरनानै एबा बिमा बिफानि फोरोंनायनै मोनबोआखैमोन फोरोंनानै मोनबोआखै बे बिथिंखौ आं दिनै एन जि अ नि सुबिदाजों सोलोंनो मोनदों आरो गोबां आयदानि सायाव आङो सोलोंनो हानानै दिनै गावखौनो आखा फाखा जादों सानो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां सुबिदा गैयै आइजोफोर आरो खम बैसोआवनो स्कुल फरायसालि गारनानै नागारनानै थानाय गथ'फोर थायो एबा एखदम गाहाय थाखोनि गाहाय थाखोनि सुबुंफोर थायो बिसोरखौ लानानै गोबां जोङो ट्रेनिं एबा सोलोंथाय माखासे आयदानि सायाव होनाय जायो बे आयदानि सायाव जेरै काटिं एन्ड टैलरिं काटिं एन्ड टैलरिं होननानै बुङोब्ला जोङो दैलि जोंनि गाननाय जोमनाय एबा जि जोम बेफोरनिफ्राय जों मा मा निजानो मा मा दिहुननो हायो बेनि सोमोन्दैबो ट्रेनिं होयो आरो गावनो निजा सासे आखा फाखा मावख'वारि एबा एन्ट्र'प्रनिउर जानो हाहैयो बिनिफारसेबो जों ट्रेनिं होयो आरो बिसोरनि सुबिदानि थाखाय माखासे मावखुलिजों बा मार्केट माबायदि सोमोन्दो थानांगौ बेखौबो जोङो माखासे एजेन्सिसफोरजोंहाय टाइ आप लानानै माखासे खालामना होयो बावैसो बावैसो जोंनि मावखुलिनिफ्राय नेचारेल डाय मिथिंगायारि मिथिंगायारि रं गाबनि सायाव ट्रेनिं होदों जेरावहाय जोंना सिगुन दंफां जबा बिबार आरो साफाथि हाल्दै सेलेखा गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबखौ जोङो होनाय जादों जाय बिथिङाव सुबुंफोरा मिथियामोन दि सिगुननि दंफांजोंबो कालार दिहु्ननो हायो एबा गोजा कालार होनो फैनो हायो बे बेसादखौ दिनै जोङो मिन्थिनो मोनबाय एबा बे बुस्थु बे जिरादा जे माखासे इन्डासट्रियावसो सोलोंथाय होदोंमोन दा बेफोरखौ जोङो जोंनि जोंनि लकेल एरिया जोंनि खाथि खालानि बेसादखौनो जों बुथुमनानै जोङो ट्रेनिं होदों दा बेफोरखौ लानानै आङो जोबोद जौगागोनखौ नुनो मोनो मानोना जों जोंनि मिथिंगायारि आसामा जोंना मिथिंगायारि सम्पदाव बिराद धोनि जायनि थाखाय जोङो इयुनाव जौगागोनखौ नुनो मोनो